मैं अपने गायन में जो गतिकी है और जो वाक्य की रचना है उनको बहुत ही अच्छे से सम्मिलित करता हूँ और जो जो भी किसी चीज पर मुझे व्याख्या करनी होती है जैसे कि जिस किसी पर भी मुझे एक गाना गाया जाता है या गतिकी कार्य किया जाता है उस पर मैं बहुत ही अच्छी कर लेता हूँ और जो भी वाक्य का जहाँ पर भी उसका चयन होना चाहिए वहीं पर उसका उसका उत्तर भी करता हूँ उसको उसको लगाता भी हूँ और उसकी जिस भी किसी भी मुझे बिंदु दिया जाता है उस पर मैं अच्छी से अच्छी व्याख्या भी कर लेता हूँ उसका अच्छे से वर्णन कर लेता हूँ जिससे सामने वाले को भी अच्छे से समझ आ जाता है और गतिकी कार्य में बहुत ही अच्छे से करता हूँ